हाँ हमारे क्षेत्र में कई अस्पताल हैं सरकारी अस्पताल भी हैं और प्राइवेट हाॅस्पिटल्स भी हैं सब में एक्सरे और सी टी स्कैन हैं एम आर आई हैं मौजूद हैं और रक्त परीक्षण की भी जाँच होती है सबकुछ होता है यहाँ पर थोड़ा सा गाँव इलाका हमारा पड़ता है लेकिन फिर भी सरकार के जो द्वारा जो भी सुविधा दी गई हमलोग को मिलती है सरकारी काम चलता रहता है और इससे हमलोग सन्तुष्ट भी हो जाते हैं फिर और इसको जाँच कराने के अगर नहीं आराम मिलता है तो हमलोग शहर भी जाते हैं जैसे कि यहाँ से कुछ दूरी पर वाराणसी पड़ता है वहाँ पर भी यह सब सुविधा उपलब्ध है और एक्सरे और सी टी स्कैन एम आर आई जो भी है एक बढ़ियाँ उपकरण इस समय चल रहा है पहले तो मतलब इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी लेकिन अबके परिवेश में अच्छा चल रहा है और कोई भी जाँच और कोइ भी बिना जाँच के कुछ भी नहीं हो सकता चाहे कोई भी इन्सान हो उसके अन्दर की हड्डी टूटी हो चाहे कुछ भी हो उसे पता लगाने के लिए हमारे अगल बगल जो है अस्पताल खुला हुआ है उसमें जाँच उच होता है और डॉक्टर भी उपलब्ध हैं सरकारी वहाँ उपकरण भी हैं प्राइवेट लोग भी खोले हुए हैं जगह जगह सुविधा मिलती रहती है और हमलोग वहाँ जाकर जाँच कराते हैं और सुविधाएँ जो भी होती हैं अच्छा लगता है जाँच कराने में और जो भी होता है सबकुछ मतलब की सरकार द्वारा मुहैया जो कराया गया है अच्छी स्थिति में होता है सबकुछ

क्षेत्र के लोग हम और भी जाते हैं वह सुविधा भी प्राप्त होती है सुविधाएँ और भी हमलोग बेहतर चाहते हैं कि सरकार द्वारा मुहैया कराया जाए इसलिए हमलोग सरकार से भी और क्षेत्र के जितने भी नेता चाहे जो भी बड़े लोग होते हैं उनसे हमलोग अपील करते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसी सुविधाएँ और बढ़ें थोड़ा सा ट्रॉमा सेन्टर की तरह सुविधा लाई जाए क्योंकि हमारे क्षेत्र में अभी अस्पताल और थोड़ा इसकी सुविधाएँ थोड़ा सा कमी महसूस आती है कुछ दूरी पर पड़ता है यहाँ से दस बारह किलोमीटर दूरी पर पड़ता है इसलिए गाँव के लोग थोड़ा सा हाँ जाने आने में दिक्कत होती है एम्बुलेन्स सुविधाएँ हैं लेकिन समय से पहुँचती नहीं हैं कुछ देर में लेट आने के कारण लेकिन आदमी अपने साधन द्वारा वहाँँ जाता है और जाँच उच कराता है सबकुछ होता है लेकिन थोड़ी सी और इसकी टेक्नोलाॅज़ी बढ़ानी चाहिए जोकि अच्छा हो जोकि नए जाँच उच हो सबकुछ हो नई टेक्नोलाॅज़ी का हो हमलोग चाहते हैं कि अच्छी सुविधा से जाँच हो जैसे शहरों में होती है इसलिए हमलोग गाँव क्षेत्र में रहते हैं हमलोग भी सोचते हैं कि गाँव के क्षेत्र की तरफ़ से ही ऐसी सुविधाएँ हों जोकि हमलोगों को लाभ मिले और हमारी आने वाली पीढ़ी और बच्चों के लिए भी जो हमारा साथ हमलोग रह रहे हैं उनको भी सुविधा मिले चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो सबका इलाज हो फ्री में हो तो अच्छा हो इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे अगल बगल में क्षेत्र में अस्पताल हैं उनमें सारी सुविधाएँ ऐसी होनी चाहिए जोकि एक ही अस्पताल के नीचे हमलोग जाएँ तो हम एक्सरे से लगाकर सी टी स्कैन से लगाकर चाहे किसी भी जाँच का उपकरण हमलोग करा सकते हैं जाँच करा सकते हैं इधर उधर भटकना नहीं पड़े इसीलिए हमलोग चाहते हैं कि कोई भी काम हो तो हो जाना चाहिए